साढ़े ग्रां च ढोडा ते स्रीढ़ी दा साग बड़ा गै ज्यादा मश्हूर है ते लस्सी साढ़े डोगरे लोक ढोडा ते साग बड़ा खदें न पैह्लैं पैह्लैं ढोडा साग बड़ा ज्यादा खदें हे हून अजकल दे बच्चे दिक्खो हां गर्मी होंदी गर्मी च आखदे अस नेईं खाई सकदे ते कदें एह नेईं खाई सकदे ओह् नेईं ते अजकल दे बच्चे खंदे मोमोस पास्ते ते एह सब किश खंदे ते साढ़े डोगरें दे बच्चे ते अजकल ते भलेआं इ'यां खंदे गै नेईं हैन आखदे इ'यां गर्मी होई जंदी अस बमार होई जन्नें पैहले पैहले लोक ढोडा ते साग गै खंदे हे पर अजकल नेईं खंदे हून आखदे असेंं नेई खाना ढोडा अजकल थ्होंदा बड़ा मुश्कल कन्नै ऐ कन्नै राजमां चौल राजमां चौल किन्ने खंदे ते अजकल दे बच्चे नूडल खाने एह खाने एह खाने उस बैल्ले दे लोकें च जोर होंदा ते अजकल दे जोर नेई बच्चे बारे दा गंद खाना ते कुत्थूं दा जोर हौना के करी सकने आं अस डोगरे बच्चे बी खंदे अजकल बड़ा घट्ट करी गेदे लोक बी बड़ा घट्ट करी गेदे ढोडा साग खाना चाहिदा बाह्रै दे लोक सगुआं औंदे इत्थै ढोडा साग खाने गी उनें गी बड़ा ज्यादा पंसद औंदा खंदे औह् इत्थै मजे कन्नै इत्थै लस्सी लुस्सी पींदे लस्सी इ'यां बी ठडीं होंदी ऐ मजा औंदा ढोडा सोढा खाने गी बी इत्थै बच्चे दिक्खो जी ना जी उ'नें नेईं खाना उ'नें स्रीढ़िये दे साग खाना गै नेईं कैस्सी खाना असें गर्मी होई जंदी असें अस नेईं खाई सकने असें एह होई जंदा ओह् होई जंदा बाह्रै दे लोक खंदे इत्थै तुस मचेल आह्ली साईड जाओ उथै बी बड़े ज्यादा लोक ढोडा साग ते बड़े फेमस न खाने गी ते खंदे आखदे असें खाना ढोडा साग बड़ा ज्यादा मश्हूर ऐ खंदे बच्चे इत्थै कोई बी नेईं खंदे उत्थै सब खंदे खाई पीऐ जंदे घरै गी बाह्रै दे लोक औंदे गै ढोडा साग खाने गी इत्थै

साढ़े डोगरे साढ़े डोगरे लोक चु'ल्ले उप्पर गै रुट्टी बनांदे रुट्टी बड़ी सुआदली बनदी अजकल अबा नेईं अजकल गैसे र खानी गैसे रा बनाई खानी कैस्सी कश्ट लैना कैस्सी अग्ग बालनी गैस मजे च छड़े जगाओ ते होई जंदी गैसे उपर सुआद नेईं होंदा ऐ गैसे दी रुट्टी कन्नै गैस बनी जंदी और इयां उआं चुल्ली दी रुट्टी तुस खाओ किन्ना मजा औंदा चु'ल्ली दी रुट्टी कन्नै कोई बमारी नेई कोई गैस नेईं होंदी कोई किश नेई होंदा अबा लोक समझदे गै नेई लोक आखदे ना जी कश्ट नेईं करना कश्ट नेईं देना जिंद गी साढ़े डोगरे च ते बड़ा ज्यादा करदे न साढ़े डोगरें दे बच्चे बाहरै गी जंदे ते बाह्रै दे लोक इत्थै औंदे रुट्टी खाने गी क्योकि उ'नें गी ढोडा साग इन्ना ज्यादा अच्छा लगदा ऐ राजमां चौल होई गेआ पनीर होई गेआ चु'ल्ले दे फुलके चु'ल्ले दी रुट्टी ग्रां दे खीरे बगैरा होई गै लोक किन्ना किश खंदे न लोक उत्थै खीरे होंदे मारूद होंदे आड़ू शाड़ू खंदे तूत बगैरा बी किन्ना शैल लगदे खंदे पींदे मजा लैंदे अबा साढ़े लोक नी बाह्रै दे लोक औंदे उत्थै उ'नें गी बड़ा पसंद ऐ साढ़े डोगरें च किन्ना किश होंदा